हाँ बोलिए सर हाँ हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए क्या चाहिए आपको हाँ जी हाँ हाँ बोलिए कितने कप चाय भेजना है

अच्छा अदरक डाल दें क्या उसमें अच्छा अच्छा फीकी चाहिए हाँ हाँ गुड़ की रखते हें ना आप बोलिए आडर दीजिए तो गुड़ की रखेंगे अच्छा अच्छा तो भेजना कहाँ है पहले आप यह बताइए जी जी जी जी जी एड्रेस बोलिए लिख रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप घर का बताइए तबी हाँ जी बोलिए जी जी जी जी रेलवे इस्टेसन के नज़दीक मतलब किस किस मोहल्ले में जी हाँ पूरा पता बताइए

जी जी जी तो ठीक

दस दस कप है ना तो हम एक कप पर लेते हैं देखिए सर अब तो महँगाई का ज़माना हे दस रुपये में आपको एक कप जी नहीं सर मेरे वैसे भी मेरी दुकान पर आप एक बार चाय पीकर तो देखिए आप दस के बारह रुपये देंगे बहुत अच्छी चाय बनाते हैं है ना जी ठीक है ओके ओके अभी भेजते हें सर